टी वी तऽ ओना ठीक छै लेकिन टीवीमे किछु प्रॉब्लब भी छै टी वी जेना कभी कभी न्यूजके टाइममे वएह टाइममे जे छै से सीरियलोके समय आबि जाइत छै वएह टाइममे कार्टुनो नेटवर्कके आबि जाइत छै कभी कभी अइसन होइ छै कि घरमे जे छै हमरा न्यूज देखयके छै तऽ हम न्यूज देखयलऽ चाहलु घरमे हमर माता पिता छै ओ जे छै धार्मिक अथी चैनल देखयलऽ चाहलक आ बाल बच्चा अलगे परेशान करय छै कार्टुन नेटवर्कके लिए आब एक समयमे सभ चीज तऽ देखनाइ सम्भव तऽ छै नहि ओहि चक्करमे किछु जे छै से कभी कभी घरमे विवादो भए जाइत छै जेहि कारण जे छै हमरा लागैए की टी वी जे छै टी वी सी वीसे नुकसान जे छै से होइत छै तऽ एहिसँ की होइत छै आ दोसरा बात की छै टी वी जेना लगैलियै हँ टी वी देखयमे बच्चासभ कुछ जादे इन्टरेस्टेड रहय छै पढ़ाइ लिखाइ छोड़ि छाड़िके टी वी मे घुसल रहल टीवी चला दिऔ आ कही अगर टी वी बन्द करि दिऔ तऽ हल्ला गुल्ला शुरु भय जाइत बच्चा कानय लागत ओहिसे की छै परेशानी होइत छै एहिसँ घरमे सभ विवाद बराबर विवाद होइते रहय छै एहिसभ कारणसँ